हेलो श्रीमान हमरो जे गाँव छै वहाँ एक रेस्टुरेन्ट खुललो छै वहाँ की की सुविधा छै वहाँके खाना सब अच्छा मिलै छै कि नहि वहाँके रेटिंग अच्छा छै कि नहि ई सब पुछै लिए फोन करलो छी